जी गुड आफ्टरनून मैम मैं शांति बात कर रही हूँ अपने महाविद्यालय से जी जी मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए था मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है तो उसमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही है मैंने हमारे स्वारा मैम से भी बात की थी उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम से बात कर लीजिए आप मैम दिक्कत ये आ रही है कि मुझे है ना जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि मुझे कल में निकलना है कल शाम तक लेकिन उन लोगों ने बोला है कि टाइम लगेगा इसमें तो आप कुछ कर सकते हो क्या ठीक है मैम मैं आज ही कर दूँगी तो आज आप मुझे मिल जाएंगी क्या ठीक है तो मैं आपको फोन लगा लूँगी क्या ठीक है मैम मैं आपको कॉल कर दूँगी और मैम कोशिश करिएगा थोड़ा मेरा जल्दी काम हो जाए क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है ठीक है मैम थैंक यू सो मच